بہت ساری ایسی مقبول بیرونی تفریحی سرگرمیاں ہیں جن سے سیاح لوگ سیاح لوگ زیارت کرتے ہوں زیارت کرتے ہوئے آزماتے ہیں اور جو انجوائے بھی کرتے ہیں اور مجھے مزے لیتے ہیں جن کو پکنک پڑھانے کا شوق ہوتا ہے یا پھر گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو اتر پردیش کے اندر بہت مقامات ایسے ہیں جہاں پر سیاح گھومنا پسند کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں کی جو ایڈونچر اسپاٹس ہیں وہ بھی لاجواب اور مشہور ہیں جیسے کہ واٹر اسپاٹس یا پھر کامپینگ سائڈ وغیرہ کے لوگ خوب استعمال کرتے ہیں اور اپنی چھٹیاں منانے کے لیے یہاں پر وقت گزارا کرتے ہوں